सुपौल मे रोजगार के श्रोत कृषि छथि कृषि भी हमरा आरके अच्छा तरीका सऽ नहि होइ छै कारण समय समय पर वर्षा नहि होइ छै कभी वर्षा जादा भय जाइ छै तऽ हमर फसल बरबाद भय जाइया कभी कभी सुखार भय जाइया तबो हमर फसल बरबाद भय जाइया मतलब कहैक छै कुल मिलाए करके कि हमर कृषि बढ़िऑं सऽ नहि होइ छै एहि कारण जे छै हमर कृषि बरबाद के ओर अग्रसर यऽ आब बात रहलै उद्योग सेवा के तऽ हमर बिहारक जिला सुपौलमे कोनो उद्योग नहि छै जेकि हमरा आरके काम रोजगारके श्रोत मिलतै कोनो काम सेवाके रोजगार केलक तऽ हमारा ओतय काम नहि मिलैया तऽ हमरा आरके बेरोजगारी होइ छियै ओहिके लऽ कऽ हमरा आरके बाहर जाइके पड़ैया दिल्ली पंजाब जाइ कऽ दर दर भटकऽ पड़ैया काम ढूँढ़य पड़ैया आओर ओ बाहर मे काम करय पड़ैया हमरा आरके फेर अपन प्रदेशके त्याग कऽ दोसर देश जाइछू वहाँ पर अपन परिवार सँ दूर भऽ कऽ पैसा कमाबै छी जहाँ तक बात रहले सरकारी नौकरीके तऽ पढ़ि लिखके भी हमरा आरके बेरोजगारी के मुख्य रास्ता पर टहलै छी घुमै छी हमरा आरके कोनो नौकरी नहि मिलैया जहाँ तक डिग्री के बात रहलै तऽ हमरा आरके बी ए पास छी बी ए पास भऽ कऽ भी हमरा आर के बकरी चराबै छी कोनो कामो नहि धन्धा मिलेया भैंस वैंस चराबै छी गाव मे आओर घुमल फिरल छी एनो ओनी अपन सुपौल जिलामे बेरोजगारीके ई सब मुख्य श्रोत भेलखिन आओर जहाँ तक हमर हिन्ट्स हमर सुझाव के बात रहले तऽ पढ़ि लिख के भी पढ़ल लिखल व्यक्तिके रोजगारके प्रति जिलामे राज्यमे उद्योग उद्योग क्षेत्र पर बढ़ावा दै के चाही सरकार के ताकि हमर मिथिला लोकके रोजगारके सृजन होइ काम धन्धा मिलै अपन स्वराज्यमे अपन स्वराज्य मे काम करि कऽ अपन परिवार के साथ जिन्दगीके जिए खुशी खुशी अपन परिवार बच्चा के साथ रहते आओर जहाँ तक कृषि के बारेमे हम सुझाव दैब तऽ हमर कृषि मानसून पर आधारित यऽ बिहार के कृषि मुख्य रूप सऽ मानसून पर आधारित यऽ तऽ मानसून जब समय समय पर वर्षा होइया तऽ कभी कभी फसल सही होइया अगर मानसून हमरा आरके साथ नहि देलक समय पर वर्षा नहि भेल तऽ हमर फसल नहि सही मतलब सही तरीका से नहि उपज पाबैया फसल बरबाद भऽ जाइया कभी कभी जे छै बरसे तत्ते आबैया जॅं हमर फसल डूबि जाइया हमरा आरके जे छे कृषि भी कृषि से तंगी छी बहुत बरबादी होइया मतलब सही तरीका सऽ कोनो सक्सेस नहि यऽ आ बेरोजगारी के जहाँ तक छै तऽ हमरा आर के जे छै बेरोजगारी के मुख्य द्वार पर घुमय छी पढ़ि लिख के भी कोनो काम धन्धा नै मिले छै काम करेके लिअ बिहार बिहार के सुपौल जिला के कहीं भी बिहारके लोक बेरोजगारीके लिअ कामके लिअ दोसर देश जाइया वैसे भी बिहार जे छै मजदूर के लिअ घोषित कयल जाइया हमर मिथिला क्षेत्रमे बहुत से बेरोजगारी आदमी छैक